कुत्रो खंयचो चाबलो की सगळ्यांत पयली फस्ट ऐड दिवप म्हणजे ती अशीं की जाता तितलें उदकान ताची ती लाळ ते जाग्यार ताणें घास काडलां ती धुंवप बरें करून पुसप सगळें चकचकीत करप आनी मागीर ताका हॉस्पिटलान ना जाल्यार दोतोरा कडेन व्हरप जय ताका रेबीज वॅक्सिन घेवचें पडटले ताजो डॉस आसता पयल्या दिसा सातव्या दिसा चौथ्या दिसा आनी मागीर एकविसाव्या दिसा आनी अशें करून ताजो तो फुल कोर्स पूर्ण जाता पूण कुत्रो चाबलो जाल्यार भिंवचे न्ही फस्ट ऐड म्हणजे पयली वेवस्थीत धुवप आनी मागीर दोतोराच्या म्हऱ्यांत ना जाले जाल्यार हॉस्पिटलान व्हरून तांकां वो अँटी रेबिज वॅक्सिन दिवप जाचे कडून तें क्लिन जावंक शकता